आजकल धारावाहिकों में केवल षड्यंत्र और विवाह विच्छेद बारे में कहानियाँ दिखाई जाती हैं जिसमें महिला षडयंत्र रचती है और हमेशा किसी दूसरे के ऊपर षड्यंत्र रच कर उसको मारने की कोशिश करती है तथा उसे झूठ पकड़ाने की कोशिश करती है और षड्यंत्र शुरू होते हैं लेकिन वे होते हैं लेकिन फिर भी वह किसी और कहानी की तरफ चलेंगे जिसमें धारवाहिक को लेकर व्यक्ति उन दूसरी तरफ चले जाते हैं कहानी में और उसके बाद फिर और वापस आती है और फिर चली जाती है ऐसा देखने के बाद देखने का धारावाहिक को देखने का मन नहीं करता है धारावाहिक को देखने के लिए उसके बाद विवाह विच्छेद के लिए कारण के दिशा में विवाह होते हैं हो जाती हैं या विवाह में आडम्बर डाल देते हैं जैसे घर के लोग परेशान होते हैं और शादियाँ टूट जाती हैं ऐसा करने से धरवाहिकों में जो षड्यंत्र रोकने वाले होते हैं हमको बहुत ख़ुशी मिलती है तब सोचते हैं कि ऐसा हो अब यही सब देखकर घर में भी अपने घर में भी वही सब विवादें चलने लगता है तभी कभी कभी लोग समझते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है तो अच्छा ही रहता है कि हम लोग दो अलग हो जाते है ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता कहते हैं ना लेकिन धरवाहिक को देखकर कोई यह नहीं समझता कि यह सिर्फ दिखावा गया है कि ऐसे ऐसे लोग देखते हैं और काम करते हैं धरावाहिकों को देखकर यह सीख मिलती है कि हमारे बारे में वे लोग कैसे सोचते हैं कैसा विहेवियर उनका है और यही सब है कि धरवाहिकों को ध धरवाहिक और देखना बहुत लोग पसन्द नहीं करते हैं हाँ किसी ना किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई जाती है और कहीं जाते हैं और तो कुछ समय बाद हम लोग धरवाहिकों को देखना बंद कर देते हैं यही सोचते हैं कि रोज़ देखें तमाशा देखने को मिलता है क्या मतलब है ऐसे धरावाहिक देखने का इसमें ख़ाली बस विवाद के बारे में बताते हैं षड्यंत्र के बारे में बता षड्यंत्र रचते हैं किसी दूसरे के चक्कर में ऐसा करना बहुत ही ग़लत है हम लोग ऐसे सोच सोचना भी नहीं चाहिए कि जो वे कर रहे वह हम भी करें ऐसा करना ग़लत है लेकिन जो देखते हैं उसके बाद ऐसा करने लगते हैं लोग

और क्या इसमें बताया जाए बस इतना ही है धरवाहिक के बारे में और क्या बताएं